मनुष्य जीवन में खेलों का बहुत ही बड़ा महत्व है और वहाँ भी यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के बारे में बोलें तो उसकी बात ही कुछ अलग है यदि ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक तौर पर कोई खेल को खेला जाए तो उसमें एक नई दिशा को निर्माण होता है जैसे आए दिन सभी की व्यस्तता बहुत बढ़ी हुई है लोगों के पास इतने कार्य में कार्य है कि लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं सभी कहीं न कहीं किसी ना किसी कार्य को लेकर बहुत व्यस्त चल रहे हैं लेकिन ऐसे में यदि कोई सामूहिक खेल है तो सभी अपने अपने कार्यों को छोड़ कर उस खेल के लिए अपना समय निकालते हैं और इसमें क्या होता है कि जब लोगों के आपस में मनमुटाव भी रहते हैं तो खेल की भावनाओं से हम उसके मनमुटावों को दूर करके एक हो जाते हैं हमारी पूरी टीम एक हो जाती है और यदि मान लो कोई ऐसा परिवार हो जो कई समय से आपस में बातचीत न कर रहा हो या किसी की बातचीत बंद हो गई हो किसी कारणवश किसी का पारिवारिक रिश्ते खराब हो रहे हो तो खेल के जरिए हम उनको एक कर सकते हैं सामूहिक खेल में जब हम उनको अपनी टीम में शामिल करते हैं तो ऐसा करके हम लोगों को एक कर सकते हैं एकजुटता बढ़ती है मजबूती बढ़ती है और वही टीम जब किसी दूसरे जगह पर जाती है तो उससे हमारे गाँव का एक नाम होता है